दिक्खी लैओ अगर असें ना अपने कल्चर गी बचाना ठीक ऐ ते कल्चर दी तरफ ई ध्यान बी देना पौना ठीक ऐ हून जि'यां भाशा ऐ डोगरी भाशा एह् इसी कि'यां बचाया जाए अगर निक्का निक्का बच्चा बी उसी डोगरी पता होगी नी ते तां गै डोगरी बची सकदी निं तां निं बची सकदी ते निक्के होंदे गै अगर बच्चे गी सखाए दा होगा की नेईं बच्चा डोगरी बोलनी तो डोगरी अगर बोलगे तां गै बचनी नी ते जियां हून कल्चर हेरीटेज जियां साढ़े हून जियां जम्मू बिच केह् ऐ हरि पेलैस ऐ ते मुबारक मंडी बिच बी ऐ किश इ'यै ते मतलब एह् इयै हेरीटेज बगैरा कल्चर साइट्स न जेह्ड़ियां साढ़ियां मतलब अगर इनेंगी मतलब ढंगै दे मैंटेन करियै रखगे ना तां गै किश होई सकदा नेईं ता निं बची सकदा साढ़ा कल्चर ते जियां हून साढ़े रियासी बिच भीम गढ़ फोर्ट ऐ हून असें इसी पूरा मैंटेन करियै रक्खे दा इसी इत्थै कि लोक आंदे न्हाड़े बारै सिखदे न्हाड़े बारै दिखदे सुनदे दिक्खी सुनियै पता चलदा कि इत्थै किश ऐहा साढ़े जेह्के पैह्लें दे पूर्वज हे ना उंदे बारै च बड़ा पता लगदा केह् केह् कीता उनें केह् केह् नेईं मतलब जेह्की बी कोई कल्चर साईट होंदी ना उसी ना बचाइयै रक्खना चाहिदा ओह् जेह्कियां साढ़ियां मनीस्टरियां होंदियां टूरिज्म मनीस्टरियां होइयां इंदे अंडर होंदे एह् सारे करना चाहिदा इनेंगी तां गै साढ़ा कल्चर बची सकदा अं ते